असांजे गुजरात में मीडिया पंहिंजो जीअं पंहिंजो संदेश आहे गुजरात समाचारु आहे इअं सभेई जेके बि मतलबु गुजरात में क्राइम थींदा आहिनि मीडिया कवरेज कंदी आहे या सुप्रसंग आहिनि ऐं पर्यटन स्थल आहिनि हुननि खे इअं मीडिया वारा सभु संध कवरेज कवरेज कंदा आहिनि पंहिंजो छा चईंदा आहिनि भई इअं त अञां ॿिया बि आहिनि समाचारु मीडिया वारा घणेई आहिनि पर मेन जेके आहिनि गुजरात समाचार ऐं संदेश इहो मीडिया वारा सभु कवर सज कंदा आहिनि